हमारे क्षेत्र में मनोरंजन के लिए कई तरह के मेला लगता है और कई तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो कि हम लोग उसे धूम धाम से मनाते हैं त्यौहार को और मेले में हम लोग पूरे फैमिली के साथ जाते हैं मेला देखने जो कि मेले बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे अच्छे सामान झूले लगते हैं झूला झूले छोटे बड़े सब लोग लगते हैं और मार्केट में भी बढ़िया लगता है भरा भरा मार्केट लगता है जो कि अकेले जो मज़ा फैमिली के साथ देखते हैं और गाँव में भी मरोरंजन शादी एक मनोरंजन के तौर पर ही है जो कि हम लोग शादी में कई तरह के मनोरंजन करते हैं और गाँव में कई तरह के खेल भी हाेते हैं जैसे कबड्डी हो गए और किरकेट हो गए और बास्केटबाल हो गए हम लोग फ्रेंड के साथ खेलते हैं जो कि खेल खेल में भी बहुत अच्छे खेल है जो कि कुछ खेल आगे तक चले गए हैं जो कुछ खेल कि गाँव तक ही रहते हैं और